हेलो हाँ हाँ जी जी जी अच्छा एक्चुअली क्या होता है जब मैंने यहाँ पर कार रिपेयर की थी तब तो कार कम्प्लीटली प्री रिपेयर हो गई थी अब मुझे नहीं पता उसमें क्या दिक्कत हो गई अच्छा हाँ वह एक्चुअली क्या होता है कि कार को अगर हम ज़्यादा स्पीड में चलाते हैं तो टूल्स टूल्स होते हैं वह गिर जाते हैं और जो टूल्स होते हैं वह मतलब कि कार के अंदर भी एक प्रोसेस ही होती है एक दूसरे की प्रोसेस से ही चलती है अब वह एक टूल्स में कोई प्रॉब्लम हुई होगी तो कार के सारे टूल्स में प्रॉब्लम हुई होगी जब कार के सारे टूल्स में प्रॉब्लम हो जाती है तो उसमें कुछ ना कुछ मतलब दिक्कत होने लग जाती है जैसे कोई भी चीज़ बंद होना और कार के चलने में दिक्कत होना अच्छा बार बार्किंग लाइट का तो ऐसा होता है कि कई टाइम तक के का अपन उसका यूज़ नहीं करते हैं ना तो भी वह बंद हो जाता है मतलब ठीक से नहीं चल पाता हाँ

हाँ तो मैं तो कर दूँगी बट आप भी थोड़ा सेफ्टी रखें कि अगर आप कार चला रहे हो तो थोड़ा स्पीड वगैरह का ध्यान रखें कि कम स्पीड में ही चलाएँ क्योंकि ग ज़्यादा स्पीड में चलाऊँगे तो एक्सीडेंट वगैरह होने का भी डर रहेगा और आपकी सेफ्टी भी ठीक रहेगी ओके ओके ओके